फोनै जेह्डे़ बड़े सारे फायदे न क्योंकि फोन जेह्ड़ा बन्दे कश होना चाहिदा क्योंकि अज्जै जमान्ने फोना बिना जेह्ड़ा कम्म नेईं चलदा ऐ क्योंकि कोई बन्दा बाह्र जाह्गा बन्दा बाहर जाह्गा तां बंदे ई फोनै जेह्ड़ी बड़ी जरूरत होंदी क्योंकि कोई अपने घरै ई फोन करी सकदा कोई परेशानी पर ऐ जां कोई अपने दोस्ते यार बेली ई जां कुसै ई फोन करी सकदा बन्दा क्योंकि कुछ बी दिक्कत होऐ ते फोन करी सकदा क्योंकि फोनै ई जेह्ड़े बड़े सारे फायदे न ओह् बी होना चाहिदा बन्दा कोई फोन अगर कोई बन्दा बाह्र जाह्गा कोई बन्दे कोई नेईं अगर रस्ता अता पता चलग बंदा कोई लोकेशन ई दिक्खी सकदा फोनै पर केईं बारी कु'त्थें ई में कि'यां जाना कु'त्थें ई क्योंकि में लोकेशन दिक्खियै बी जेह्ड़ा बड़ा पता चली जन्दा बन्दे ई ते फोनै ई जेहडे़ इ'यै फायदे होंदे क्योंकि जि'यां फोन में ई दित्ते दा कि में अपने फोनै इसे दे फायदे सुनांदा की कोई कैमरा जेह्ड़ा एह्दा बड़ा शैल ऐ क्योंकि ओह्दे च कोई फोटो शोटो लैना होऐ बन्दा कोई गेदा होगा बाहर ई गेदा घूमने ई ते बंदा वीडियो शीडियो बनाइयै अपने जेह्ड़े शैल जेही अगर बन्दा कल्ला ई गेदा होगा बन्दा अपनी फैमली दस्सी सकदा भई क्योंकि में केह्ड़ी जगह् कि'न्ने कि'न्ने बन्दा सारा इक व्लॉग बनाइयै ते बन्दे ई दस्सी सकदा कि भई में इस जगह् पर गेदा हा एह् जगह् जेह्ड़ी इस टाइप दी ऐ ते बाकी फोनै जेह्ड़े इ'यै फायदे न फ़ोन जेह्ड़ा हर बन्दे कश होना चाहिदा क्योंकि फ़ोनै बिना अज्ज कल कम्म निं चलदा क्योंकि हर इक सिस्टम बंदा घर बैठे बी बिज़नेस चलाई सकदा फोनै पर ते बाक़ी फोनै पर होर बड़े सारे जेह्ड़े कम्म बंदा करी सकदा